ہم اپنے گھر کے آس پاس علاقوں کو صاف رکھنے کے لیے بہت ساری تدابیر اختیار کرتے ہیں اس میں سے ایک ایک تدبیر یا اقدامات یہ بھی ہے کہ اس کو ہم مشورے کے نام سے جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مشورہ کرتے ہیں اس مشورے میں ہفتہ واری اعتبار سے کی صف نالی کی صفائی ہو آس گھر کے آس پاس کی صفائی ہو گھر کی صفائی ہو اس پر کس طرح توجہ دلایا جائے اور سب کس طریقے سے اچھے انداز سے رہیں سب کا لباس بھی بہتر ہو اسی اس صفائی ان تمام چیزوں پہ ہفتہ واری مشورے میں میٹنگ میں یہ بات رکھی جاتی ہے اور اگر ہفتہ واری میں نہیں آ پاتے تو ایک مہینہ میں رکھی جاتی ہے جس میں سب کا آنا لازمی ہے اور اس میں سب اس میں پیسے بھی لیے جاتے ہیں ہفتہ واری گھر سے یا مہینہ واری گھر سے اور گھر ہر گھر پر کوئی نہیں آتا تو ان کے گھر پہ جا کے ملتے ہیں اور یہ ہم لوگ کی جو شیڈول کے اعتبار سے وہ سارے نظام ہم آپس میں متعین کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں پھر وہ بھی اس چیز میں حصہ لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے گھر کی آس پاس کی علاقوں کی صفائی رکھنے کی قدم قدم اٹھاتے ہیں اور الحمد للہ سب لوگ مل جل کر صفائی کا اہتمام بھی کرتے ہیں اپنے گھر کے آگے اور نہیں تو یہ ہے کسی کو بلا کے صفائی کر کراتے ہیں لیکن یہ ہم لوگ ہر ہفتے مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ جس دن چھٹی ہو اس دن تمام لوگ اس مشورے میں اس میٹنگ میں آئیں اور سب لوگ مل جل کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں الحمد للہ سب لوگ حل نکالتے بھی ہیں کوشش بھی ہوتی ہے اور حد درجہ الحمد للہ ہمارے گھر کے آس پاس علاقوں میں تمام چیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور صفائی رہتی ہے اسی وجہ سے لوگ ہماری دوسروں کو مثال بھی دیتے ہیں